ह्या आतांच्या काळांत शहरांतल्या शाळान चड भुरगीं वता आनी गांवांच्या शाळान खूब कमी भुरगीं आसा ह्या शाळान गांवची शाळाचो वाड घडपाक त्या त्या शाळेंतल्यो टिचर्स बाई गुरुजी जी आसता ती खूब खूब प्रयत्न करता की ते शाळेन नवो बदल हाडचो आमच्या शा गांवच्या शाळेन खूब बदल दिसून येता खूब डेविलोपमेंट जाल्लो आसा शाळेचें स्ट्रक्चर चेंज जाल्लें आसा भुरग्यां खातीर नवे बेंच सगलें जशें शारांतल्या शाळेन आसता तें आमी वाडयल्लें आसा शाळांनी तरेतरेवार वणटीर चित्रां नेताचे फोटो सगळे लावन दवरले आसा जाच्या कारणान भुरग्यांक खूब उमेद येता शाळेन येवपाक गुरुजी बाई जे शाळेन ज्या गांवांन आसता ते वेल एज्युकेटेड जाल्ले आसा आनी ते खूब तरेतेरवार प्रयत्न करता की ते शहरांतल्या सारके भुरग्यांक शिक्षण दिवचे नवे नवे प्रयत्न लोक ताचे कडेन तयार करता प्रत्येक नव्या नव्या टॉपिकाचेर तांकां स्पर्धा घेता तातूंन तांकां प्रोत्साहीन करता तांकां स्वताक दाखोपाची स्वताक प्रकट करपाची स्वताचे थोट स्वताचे विचार स्वताचें मनन जें किदें आसा तें भायर सरपाक खूब मदत करता जशें शारान जाता शहरांतल्या स्कुलांचें खूब इमप्रुवमेंट आसा तांची टॅक्नोलॉजी ज्यो तरेतरेवार वाडल्या तरेतरेची बुकां यूज करता तांची तांच्या शाळांनी वाचनालय आसता भुरगीं वेळांत वेळ काडून वाचनालयांत वता वेगवेगळीं पुस्तकां वाचता हें शहरांत जाता गांवच्या शाळेन हें खूब कमी आसता शहरांतल्या शाळेंतल्यान भुरगें खूब प्रमाणान आसल्या कारणान तांच्या शाळांतल्यो टिचर्स खूब शिक्षक जे आसा ते खूब आसता आनी ते टायम टू टायम तेंकां शिकयता वायट गजाल जी गांवच्या शाळेन जाता ती म्हणजे खूब कमी प्रमाणान भुरगीं वयता आनी गांवांच्या शाळेची उन्नती जायना हो एक सगळ्यान वायट पोयंट आसा शहरांतल्या शाळेंतलो वायट पोयंट म्हणजे शहरांतल्या शाळांची फी जी थोड्या पेरेंण्सांक थोड्या पालकांक परवडना म्हणून ते आपल्या भुरग्यांक शहरांतल्या शाळेन धाडपाक शकना